दिल्लीसँ कतऽ आयल छी सुपौल जिलामे तऽहमर सुपौल जिला अच्छा आबू ने सब चीज व्यवस्था छै हमे रुममे हँ हेलो अहाँ आबिऔ ने बजरङ्ग बली चौक लग महावीर चौक जे छै से घर मिलतै बढ़िऑं व्यवस्था छै सभ किछु छै लैट्रिन बाथरूम बल्ब तल्ब सभ किछु लागल छै हँ सभकिछु छै ए टु जेड हँ मन्दिरो सब छै विदेश्वर मन्दिर घुमैके मन होयत तऽ जाइओ सकै छी अहाँ हिन्दु छी कि मुसलमान हिन्दु छियै हँ हेलो नहि सुपौल जिला आबू ने अहाँ मन्दिरो सभ छै सिघेंश्वर मन्दिर शिव मन्दिर छै हँ वो चीजकेँ दिक्कत नहि कोनो चीजकेँ दिक्कत नहि हेतै हम पण्डितैओ जानै छियै ब्राम्हण छी हँ ब्राम्हण छी हम सब पूजा पाठ हँ सब पूजा पाठ कराबै छियै हमरा सभकेँ रुम खाना पीना सभ किछुके व्यवस्था छै हमरा सभकेँ रुम पर

हँ अच्छा ठीक छै आबि जेबै हँ अच्छा ठीक छै आबू ने कखन